ہیلو میرا نام محمد توقیر خان ہے کیا میری بات فلپکاٹ کسٹمر سروس سے ہو رہی ہے

میں نے کچھ دن پہلے آپ کا فلپکاٹ اسکرول کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک کینن کا کیمرہ دکھا جوکہ دس ہزار روپئے کی قیمت میں تھا جوکہ مجھے کیمرہ کافی اچھا لگا تو میں نے اس کو آڈر کر دیا وہ کیمرہ آج مجھے مل گیا ہے اور آج جب مجھے ملا تو اس کے بعد میں نے اس سے کچھ تصویریں کھینچی تصویریں بہت اچھی آ رہی ہیں تصویر کو زوم کرنے کے بعد تصویر پھٹ نہیں رہی ہے اور اگر کیمرے کی ہم لوگ بات کریں تو کیمرہ بھی کافی لائٹ ویٹ ہے اس کو کیری کرنا بہت آسان ہے اس کو بیگ میں بہت آسانی سے رکھ دیتے ہیں کیمرے کا کلر بہت اچھا ہے فوٹو اس سے بہت اچھی آ رہی ہیں میں نے پرندوں کی اور پیڑ کی تصویریں کھینچیں بہت اچھی تصویریں آ رہی ہیں اور میں اس کیمرے سے کافی زیادہ خوش ہوں اور اس کی قیمت بھی کیمرے کی بہت اچھی ہے اور میں کیمرے سے بہت زیادہ خوش ہوں شکریہ